हलो हा मां इने करे कॉल कयो आहे के इन तव्हांजे इन नेटवर्क में एॾी दिक़त थी अचे कुझु नेट बि न पियो हले सुठी तरहां असांजो कुझु प्रोग्राम बि नथा हलनि प्लस हिन मुंहिंजे इनमें चारि सौ रुपए जो पैकेज हुयो उहो बि उॾामी वियो आहे ईअं कीअं तव्हांजी इन सेवाऊं आहिनि सूरत रामनगर नाईन डबल ज़ीरो

जी हलो

हां जी हम्म अच्छा त ठीकु उनखे अगरि पाणखे जेको मुंहिंजो चारि सौ रुपये जो पैकेज आहे हुनखे अगरि कैंसिल कराइणो हुजे यां ॿिए में त इन सेट कराइणो हुजे त हुनजो कुझु थी सघंदो आहे त नया प्लान वग़ैरह हींअर छा था हलनि हीअ असांखे जानकारी कीअं मिलंदी त इहो जेको नाईट में बैलेंस ईंदो आहे फ्री वारो हुनमें भई कहिड़ा कहिड़ा प्लान और हीअ सभु आहिनि त उहो उहोई प्लान मने असांखे खपंदो न त नाईट में बि फ्री हिकु हले थो हींअर प इन पेकैज त हुनजी जानकारी बि खपे मूंखे त ओके थैंक यू